कटनीअ में उद्योग ॾाढो सुठी तरीक़े सां वधियो आहे जीअं असांजे कटनीअ में वाइट सीमेंट जी फैक्ट्री लॻियलु आहे उन में हेॾा कर्मचारी कमु कंदा आहिनि हुन जे अलावा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आहे हुन में बि एॾा कर्मचारी कमु कंदा आहिनि महाकौशल रेफ्रीज्टर प्राइवेट लिमिटेड महिमा मार्केटिंग इहे एॾी वॾी कंपनियूं आहिनि असांखे इन कंपनियुनि खे एतिरो पैसो ॾिनो आहे ऐं उन एतिरो वधायो आहे की असांखे रोज़गारु मिलियो आहे ऐं ॾाढो असांखे ॾाढो फ़ाइदो थियो आहे हुन सां हुन में ऐं ॾाढो उद्योग व्यव्साय ॾाढो वधी वधियो आहे असांयो उन सां